सायकोलाॅजिस्टाक काॅल लागला न्ही म्हा म्हाका मातशें तुमचे कडेन कितें उलोवपा जाय आशिल्लें

हांव न्ही मात्शें डिप्रेशनान आसा

कितले दिसांनी कांय म्हणटा जाले एक धा पंदरा दीस अशे म्हाका न्ही स्टडी बीन खूब करपाक पडटा आनी घरांतलें काम आसता सो स्टडी जायना आनी मागीर सेम त्रास जावपाक लागता ते मागीर स्टडी आसलें म्हणटगीर मातशें लेट बी न्हिदप जाता न्ही तें आनी मागीर चिंतपाक यें तें जाता ना ना तशें तशें कांय घेतलें ना ना

बरें आं घेतां

आं आनी हांव तुका अशे पर्सनली मेळपाक शकतां बरें हांव बुधवारा येता तर आं सोनिया होय बरें आं येता बुधवारा